सैमा अरबा जोङो माबासो अजासो होयो जोङो अजा दङ बेयाव माबायाव बान्दोगुरियाव बेखौ लायनानै अखानायै बासियावसो जाहोयो नालाय अखा नायै होयो जोङो जाहोयो माबा गाइखेर गोखै बानायलायनांगौहाय गाइखेर गोखै नांलायो सैमा अरनाया अजाखौ सानसेनो अरग्रं अरग्रा होया बासिसो होयो अखानायैसो सेरफांगुरियावबो दङ सासे बोराय बिबो होयो बिसोर सानै दं दासान्दि जोंनि बेंटलाव बान्दोगुरियाव सासे सेरफांगुरियाव सासे बे बोराया मुलि फानखायोबो बेंटलाव सेरफांगुरिना बोराय बुरै फानो सप्था एरि फानजोबो गासैबो उन्दैफोरनि लोमजानाय मानाय बेखौबो फानो बियो उन्दैफोरनि माद्रि मुद्रिफोरबो गिदिरफोरनि जाहोयो हरो फोनग्लायहोयो थाव नारेंखलजों बोरायआ बे दासान्दि जोंना नांगौबा बे बोरायखौ मोनो आरो सेरफांगुरिनिखौ सैमा अरनाय ना सैमा अरनायनिल' होखायो